डोड़ण सां मानसिक स्वास्थ्य ऐं शइ शिक्षा सिहत सिहत सुठी रहंदी आहे ऐं डोड़ण सां थकावटि थींदी आहे त निंढ सुठी ईंदी आहे ऐं भूख बि लॻंदी आहे ऐं मूंखे बि डोड़ण ॾाढो पसंदि आहे इनकरे सरीर में हल्को पन थींदो आहे ऐं सरीर जी जेकी बि सुस्ती हूंदी आहे सभु ख़तमु थी वेंदी आहे ऐं बदन बिल्कुलु फुर्त थी वेंदो आहे त इनकरे मूंखे डोड़ण में भाॻु वठण जो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे